हॅलो म्हजें नांव ब्लेझल कार्दोजो आनी हांवें म्हजें मॅडिकल टॅस्ट तुमच्या हॉस्पिटलांत केल्लें हांवें तुका फोन केला हें पळोवपाक की म्हजो हेल्त इन्शुरंस क्लेमाचो स्टेटस खंय पावला काय म्हूण म्हजी क्लेम आय डी आसा सी एल एम नायन एट टू थ्री फोर वन झिरो आनी पॉलिसी नंबर आसा एच डी एफ वन टू थ्री फोर फायव सिक्स सेवन एट नायन